प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम दीदी जी हँ दोकान करय छियै सोना सोना चानी की कागज पत्तर जे छै सब चीजके दोकान छै सब चीज मिलय छै

हँ सामान एक नम्बर देब कागज पत्तर एकदम टंच टंच बनाकऽ देब एक नम्बर कागज बढ़िआँ ठीके छै तऽ आबू ने भए जेतय नहि नहि नहि एक नम्बर सामान देब कागज पत्तर सब साफ बना कऽ देब एकदम कागज पत्तर एकदम टंच देम बनाकऽ एकदम हँ एकदम हँ हँ हँ बिल्कुल एकदम वापस कए देबय एकदम टंच बनाके कागज पत्तर बढ़िआँ देब एकदम कागज पत्तरके साथ देब एक पैसा नहि ठक फूसवला काम हेतय पैसा ठक फूस हँ ठीक छै ठीक छै अहाँके अहाँके अहाँके गलत हँ

नहि नहि ओ अहाँ कागज पत्तर अहाँके बनाकऽ देब ने अहाँके तऽ अहाँके कागज अहाँके कोइ अगर दूसि देतय गलत ठहरि जेतय तऽ हमरा दोकानपर आबि कऽ बजारि देब हम आपस लए लेबय सोना सोना छै साठि हजार हम्म ठीके छै आबू ने ठीक छै ठीक छै हँ एकदम बढ़िआँ देब कोइ दिक्कत नहि ओइमे कागज पत्तर की कागजपर हँ नहि नहि ठकि फूसि नहि होइ छै अइसब दोकानमे ठीके छै राखू आबू चानीके दाम छै हजार रुपैआ भरी हँ ठीके छै ठीक छै ठीक छै एकदम ओके देब कागज पत्तरके फूल गारंटी फूल गारण्टीके साथ ठीके छै राखू